ہاں سلام علیکم و رحمۃ اللہ خیریت سے ہیں ٹھیک ہوں شکر ہے یس سر بتائیں کیا خدمت ہے ان شاء اللہ ہم آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں جی جی جی جی دراصل مسئلہ یہ ہے نا کہ ابھی کمپنی میں کچھ مسائل ہیں اور کچھ دقتیں پیش آ رہی ہیں فائل جو ہے وہ ساری کی ساری ویریفائی نہیں ہو پائی ہے تو ان سارے بہت سارے مسائل کا ان جیسے بہت سارے مسائل کا سامنا ہے جس کی بنیاد پر ابھی ہم مکمل طور پر کام نہیں کر پا رہے ہیں ان شاء اللہ جلد ہی یہ ساری کی ساری پریشانیاں حل ہو جائیں گی اور ان شاء اللہ آپ کو میں آپ کا کار لون ان شاء اللہ بہت آسانی کے ساتھ مل جائے گا آپ بےفکر رہیں آپ کا جو آپ کی محنت ان شاء اللہ رائگاں نہیں جائے گی صحیح بات ہے آپ کا غصہ لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ فی الحال کچھ مسائل چل رہے ہیں جن کی بنیاد پر ہم طور پر کمپنی کی طرف سے آپ کی خدمات نہیں کر پا رہے ہیں آپ ان شاء اللہ جیسے ہی یہ سارے کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے تو آپ کو کار لون مل جائے گا بہت جلد مل جائے گا ان شاء اللہ بہت جلد مل جائے گا آپ بےفکر رہیں اور ان شاء اللہ آپ اپنی پارٹی اور فنکشن میں بھی شرکت کر سکیں گے اس کار کے ساتھ آپ آفس آ جائیں یا کال پہ پتہ کر لیں اگر آپ آفس نہ آئیں تو نہ آ سکیں تو ان شاء اللہ میں اسی حساب سے کام کر دوں گا آپ جیسا کہیں آپ کو جیسا مناسب لگے ٹھیک سر کوشش کرتا ہوں ان شاء اللہ السلام علیکم